हैलो हैलो अंजी केह् हाल ऐ मैड़म जी होर स्कूल ओ अच्छा मैडम जी तुसें गी गल्ल सनानी ही में सोचेआ फोन गै करी ओड़नी आं में सनाना हा की मड़ो उत्थें जाना हा ब्याह् हा मेरे भ्राऽ दा उत्थें जाना हा ते भी छुट्टियां चाही दियां हियां चार पंज हारी छुट्टियां चाही दियां हियां नलायक ओह् ते ऐ मैडम जी ओह् ते ऐ बाऽ तुस दिक्खो भी ब्याह् दा चाऽ ऐ ते ब्याह् जाना बी जरूरी ऐ आं पता ते ऐ छुड़ी बी दिंदे हे घर बाऽ तुसें ई पता घर कोई बी निं ऐ असें सारें ब्याह् जाना ते कन्नै पेपर हैन कच्चे पेपर न किस निं होंदा कच्चे गै न भी ते बाद च पेपर तुस लेई लैयो दोबारा केह् करगे लेई लैगे

ओह् ते ऐ चलो नेईं जंदे भी नेईं जाह्गे भी इक्क दिन कुदै ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ